हां टिचर किदें जालें तुमचें क्लासीन खूब भुरगीं त्रास करता खंय तुमकां कसली क्लास ती हय आमची क्लासीन त्रास करता तुका आवय नांव बीन किदें नोट डावन केलां पेरंट्सांक पळय आतां पी टी ए मिटींग आसतली न्हू तेन्ना आमी चितला की कोण मस्ती आं फाल्यां आमी स्कुलान ते वचोन पळोवं आनी भुरग्यांची नांवां नोट डावन करया आनी मागीर आतां पी टी ए मिटींग तांकां आपोवन घेवया तेज्या खातीर आतां आमकां मेडेमीन बीन सांगलां की तुमचे ते भुरगीं बीन सगळीं नोट डावन करची आनी तेंकां आतां सिरियस एक्शन घेवपाची ना जाल्यार तेंकां लिवींग सर्टिफिकेट दिवपाक जाय म्हणून ना ना पेड घालप ना ना जाल्यार पळय जाल्यार आमकां पेड बीन घालपाचें ना ना जाल्यार आमकां घालतलीं फोंडान तीं भुरगीं बरीं न्हू हय तेंच हय हय हय आनी आनी कितें चल्ला बीन असमेंट बीन दिला न्हू सगळे टायमार भुरग्यांनी आमच्या क्लासीचे कोण ती दोन बू

आनी ती दोन भुरग्यांची नांवां दी म्हाका ती कोणी एसाइमेंट दिला ती आनी कोणूय दिवं ना ती मागीर हांव तांकां फाल्यां पयता आनी किदें दिल्लेले बीन तुमी व किद्याक म्हाकाय मॅडम बीन विचारता तुमचे क्लासीचे प्रोग्रेस कितके जाला ना म्हणून ना किदें आतां लेटस्ट बीन किदें दिलां एशायनमेंट बीन तो सोडून आनी कसलें तें फूल सबमीट जालां

आनी ते हे गेल्या फावटीचे एग्जामीन बरी केल्ली तेंच्यांनी टॅस्ट बीन घेतलेलें तें ओके आतां फाल्यां मेडमी किदें हय तेंच आतां फाल्यां मिटींग दवरलां मॅडमीन हितून हें सगलें दाखोवपाक जाय म्हणून सगले बाबा आतां पेपर वक घेवन बीन बसला फाल्यां सगलें सबमीट करपाचें तुवें केलें बरयलें बी सगलें आं हय न्हू आमची क्लास हांव आसतना शांत आसता मागीर मागीर हांव ना जाल्यार मागीर हे एबय कंप्लेनी कंप्लेनी येत आसता हय न्हू चल तर बरें